ہمارے سہر میں کچھ کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ کچھ اچھی چیزیں کرنے کے لیے اس میں بدلاؤ لانا بہت ضروری ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پارک بھی ہے اور چڑیا گھر بھی ہے اور سو کچھ کچھ شاپنگ مال بھی ہے اگر ان کو بہت اچھا کیا جائے اگر ان کو اچھا کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ یہاں بھی آ سکتے گھومنے کے لیے ان کو اچھا لگے گا جیسے کہ ابھی ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو وہاں پارک ہے ساپنگ مال ہے اور بہت ساری اچھی اچھی چیزیں گھومنے کی تو ہم لوگ وہاں گھومتے ہیں اگر ہمارے یہاں وہی سب کام کر دیا جائے چڑیا گھر کو اور خوبشورت کر دیا جائے تو سب کو پسند آئے گا لوگ اور پھر لوگ آئیں گے باہر سے گھومنے کے لیے ہمارے یہاں بھی جیسے کہ ہم لوگ جاتے ہیں تو یہاں بھی کچھ کچھ شاپنگ مالس ہیں جن کو اچھے کرنے کی جرورت ہے ان پہ اگر کام کیا جائے تو وہ ہو سکتا ہے خوبصورت یہاں بھی پارک ہے اگر ان کو خوبصورت کیا جائے تو اچھا ہوشکتا ہے بہت اچھا چل سکتا ہے اور لوگ گھومنے کے لیے بھی باہر باہر سے آ سکتے ہیں دور دور سے جیسے کہ ہم لوگ باہر جایا کرتے ہیں گھومنے کے لیے کسی بھی خوبشورت چیز کو دیکھنے کے لیے تو یہاں بھی لوگ آ سکتے ہیں گھومنے کے لیے اور پھر ان کو بھی پسند آئے گا اچھا لگے گا اچھی جگہ ہو گئی ہے کو بھی اچھا لگے گا اور کچھ کچھ چیزیں ہیں جن کو بدلاؤ کرنا بہت ضروری ہے تھوڑا ہے تھوڑا اور محنت کرکے ان کو اچھا کیا جائے تو بہت ساری چیزیں بدل سکتی ہیں اور بہت